मां हींअर पंहिंजो शहरु अजमेर छॾे करे हींअर जयपुर में आहियो आहियां जयपुर में मूंसां इहा वेतना आहे त मुंहिंजो आधार कार्ड में अजमेर जी एड्रेस लिखियलु आहे हाणे मूंखे उन एड्रेस खे बदिलणो त आहे ई पर बदिलण लाइ बि उहा कुझु उनजो प्रूफ घुरंदा आहिनि उन लाइ असां छा करे सघूं था ऐं कंहिं वटि वञूं जितां इहा जानकारी मिले इनजी मां तलाश करे रहियो आहियां इनजी ॼाण मूं वटि कोन्हे